کووڈ نائنٹین کے وقت ہمیں بہت سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہم تو اتنا پریشان ہوئے لوگ تو کئی کئی جگہ پہ بند ہو گئے اپنے گھروں تک نہیں جا پائے بہت سے لوگ تو دوسروں کے گھروں میں ہی بند رہ گئے ان سب سے چھٹ بہت دنوں تک ان سب تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد سب سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ویکسین لگانے کا طریقہ آیا کہ اس سے شاید ہم تھوڑا بچ بچ سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے قصبے میں پاس میں ہی ویکسینیشن کرانے کا ایک اچھا ذریعہ ملا پاس میں ہی لوگ آ کر بیٹھتے تھے ویکسین کے لیے جا کر ہم آسانی سے لگوا لیتے تھے گھروں میں لیکن جو لوگ دوسروں کے گھروں میں بند تھے ان کے لیے یہ بھی کرنا بہت مشکل تھا میرے پاپا بھی ایک جگہ پہ پھنس گئے تھے تو ان کو بھی ویکسین لگوانے کے لیے دو دو تین تین جگہوں سے واپس بھیج دیا گیا ان کو بہت سی جگہیں جانی پڑی تب ان کو ویکسین لگی اور میرا ویکسین کا سرٹیفکیٹ بھی بہت مشکل سے ملا ویکسین لگ جانے کے بہت دن کے بعد وہ آیا بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا میرے گھر والوں کو باقی موقوں محلے میں قصبوں میں تو ویکسین جلدی ہی آ گئی تھی تو ہمیں اتنا زیادہ دوڑ بھاگ نہیں کرنی پڑی